हमारे लिए लेखन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन पहलू यह है कि हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह हिंदी भाषा कुछ लोग ऐसे हैं कि आजकल हिंदी मीडियम का बहुत ही कम चलन हो गया है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को वह पढ़ने में और समझने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे कि हमें उनकी समस्या का समाधान करने के लिए गूगल पर सर्च करके उन्हें समझाना पड़ता है और हमारे लेखन में जो भी होता है उस बारे में हम लोगों को विचार विमर्श करने पर हमें उन्हें उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उसका हिंदी ट्रांसलेशन करना पड़ता है इंग्लिश का हिंदी में और हिंदी का इंग्लिश में कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हिंदी नहीं पढ़ पाते तो इन दोनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपने लेखन में उन सभी बातों का सम्पादन करना पड़ता है कि सामने वाला किसी प्रकार की कोई भी परेशानी को समझ सके और उस समस्या का समाधान निकाल सके इस वजह से हमें अपने लेखन में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपनी गलतियों का और अपनी मात्राओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने लेखन को बिना किसी त्रुटि के ही पूर्ण रूप से सम्पन्न करना चाहिए जिससे कि सामने वाला भी आराम से पढ़ सके और समझ सके और हम भी उस लेखन के सम्पादक को यह विचार विमर्श करके बताएँ कि इस विसय में हमें किस प्रकार और किस टॉपिक पर हमें अपनी चर्चा और विचार विमर्श करना है इन सबका एक मुख्य प्रावधान होना चाहिए और अपनी टिप्पणी का विचार विमर्श करके ही लेखन का सम्पादन करना चाहिए जिससे कि हमें पढ़ने में और लिखने में कोई परेशानी ना जाए और हम बिना किसी त्रुटि के अपना लेखन पूर्ण रूप से सम्पेक्ष से अपन ज़ यानी समास्च उनके विचार विमर्शों के बारे में बता सकें